हैलो ओला कैब मां न हिते पश्चिम पुरी ओल्ड स्लम जी पहले लोके लोकेशन विझी हुई त मां हाणे उते न आयां मां बाज़ारि में कुझु कमु पइजी वियो आ त मां होॾे मादीपुर वयल आहियां त इन लाइ मूंखे हाणे पंहिंजी लोकेशन बदलणी आहे इन लाइ तां पंहिंजे ड्राइवर खे ये मुंहिंजी लोकेशन मादीपुर मेट्रो स्टेशन जे थोरे अॻिते दुकानु हुते ॿिठी आहियां त उहा लोकेशन विझी छॾियो और मां हिते इंतज़ार थी कया त तां उते अची वञो जल्दी इंजाव मूंखे देरि थी थिए पई